हाथ से बने कपड़े जो कि हाथ से बने हुए कपड़े में ये फ़र्क़ रहता है क्योंकि हाथ से बने कपड़े वह धागा मज़बूत और सिलाई भी मज़बूत होती है उसकी और चलता ज़्यादा है वह पहनने में फटता नहीं है इसलिए क्या है कि लोग बाज़ार से रेडीमेड को कम ख़रीदेंगे और हाथ से बनाया हुआ क्या चलता जादा है दिन भी ज़्यादा निकालता है चलता अच्छा है फटता नहीं है और धुलने में जैसे उसका कलर वग़ैरह ऐसे कपड़ा मज़बूत सिलाई मज़बूत होती है इसलिए लोग वो सिले कपड़े को क्यों वह लेने के लिए पसंद नहीं करते और वह जो सिलाई वाले रहते वह मतलब अच्छे सिल लेते इसलिए वह फटते नहीं और वह रेडीमेड आते हैं उसमें क्या वह जल्दी फड़ जाते हैं ऐसा फट जाते हैं और जल्दी कलर कलर जल्दी निकलता है उस